میں اسے ایران کی ایک جگہ ہے کش نام کی جہاں پر اکثر لوگ ویزا ویزا رینیو کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ایگزٹ یا ایگزٹ یا ری انٹری کے لیے بیچ میں وہاں پر کچھ گھنٹوں کے لیے جاتے ہیں میں بھی اسی سلسلے میں گئی تھی لیکن مجھے وہ جگہ بالکل ان ایکسپیکٹڈلی ملی اور بہت اچھی لگی اس کے بعد میں میں نے اسپیشلی ایک ویکیشن لی اور وہاں پر گزاری ایکچولی یہ ایک آئیلینڈ جیسا ہے سمندر ہے وہاں کی پاپولیشن بہت کم ہے چیزیں بہت سستی ہیں لوگ کم ہیں اس لیے اور ہیریٹیج بھی ہے وہاں پر کافی پرانی عمارتیں اور میوزیم اور کافی کچھ ہے جگہ کافی اویلیبل ہے آبادی کم ہے فیسلٹیز اچھی ہیں تو اور ساحل سمندر ہونے کے باوجود سمندر اتنا صاف ہے لوگوں کی کمی ہونے کی وجہ سے بھی جو ہے تو کافی اچھا مجھے وہ جگہ لگی ایک دم کوائٹ سی اور بالکل خاموش صاف ستھرا ساحل سمندر لوگ کم لوگ بڑی بڑی ہوٹلیں اور مال لیکن وہاں پر بھی لوگ کم تو وہ وہ مجھے ایک ایک الگ ہی ایکسپیریئنس تھا کہ بامبے جیسی مصروف جگہ میں میں میں رہنے کے بعد یا بڑے سٹی یا ایسے انڈیا میں تو اتنا زیادہ پاپولیشن ہے ہر جگہ اور ٹریفک اور مہنگائی بھی بولیں گے لیکن اس کے اس کے باوجود وہ ایک مجھے ایک الگ ہی ایکسپیریئنس تھا اور مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر جانا چاہیے لوگوں کو یہ ایک ایسی ایک دم غیر متوقع جگہ تھی کہ جو میں بالکل اچانک ہی اس کے کونٹیکٹ میں آئی اور مجھے بہت پسند بھی آئی